जि'यां कि अज्ज अस गल्ल करने आं चित्रकारी चित्रकारी साढ़े स्कूलें च टीचर होंदे साढ़े अध्यापक जेह्ड़े ओह् बचपन कोला गै रंग बिरंगी चित्रकारी करना असेंगी सखांदे न ओह्दे कन्नै केह् कि बच्चा जेल्लै बड्डा होई जंदा ते प्ही ओह् अपने लेवल पर गै अपने बलबूते पर करना शुरू करी ओड़दा ते इं'या गै जि'यां बड्डा बड्डा होंदा ओह् ओह्दे कोला बी शैल चित्रकारी करना शुरू करी ओड़दा ते अग्गें जाइयै इयै जेह्ड़ी चित्रकारी ऐ ओह् अग्गें जाइयै उंदे कमाने दा साधन बी बनी जंदी ऐ ते ओह् एह् की बड्डे बड्डे जेह्के आर्टिस्ट होंदे न ओह् बनी जंदे न जेह्की चित्रकारी इक्क ऐ की जेह्की असेंगी की ऐसी चीड़ ऐ जेह्ड़ी कि बिना बोल्लियै ते दिक्खियै गै बंदा समझी सकै कि एह् बोलना केह् चांहदा ते असेंगी एह् समझाना केह् चांहदा ते उसी दिक्खियै गै असेंगी एह् सारा समझ आई जा चित्रकारी कोई आम कला निं ऐ जेह्ड़ा की हर बंदे गी आवै एह् कोई सौ बिच दा कोई दस्स बंदे गै ऐसे होई सकदे न कि जेह्के चित्रकारी करियै तुसें गी समझाई सकदे न कि चित्र बनाइयै तुसें सारें गी दिक्खियै समझ आई जा कि बोलना केह् चांहदा ते असेंगी सनाना केह् चांहदा होर समझाना केह् चांहदा इं'या ते स्कूलै च बड़ी किस्मां दे चित्र बनांदे न जां सि जंदे न पर जेह्ड़े निक्की उमर दा चित्र बनाना सखांदे न ओह् जेह्ड़े अग्गै जाइयै चित्र बनदे न ओह् बड़े गै अलग होंदे न हल्ली अस शुरू दा गै निक्के निक्के चित्र बनाइयै ते दूर जेह्के बड्डे ते जां चित्रकारी करियै अस जेह्का अपना लक्ष्य ओह्बी बनाई सकने आं ते इ'या अग्गै जाइयै साढ़े पैसे बनाने दा साधन बनी सकदा